टेंपो

गाडी रिक्षा व्हडें विमान शेवाळें फेरीबोट

हॅलिकॉप्टर मोटरसायकल सायकल रिक्षा बुल्डोजर

मेट्रो टेंकर बस वेगनार ओमनी ओमनी वॅन एक्टिवा म्हालगाडी

सायकल ज्युपिटर